लोकडाउन में मां तरह तरह जा मिठाईयूं ऐं पकवान ठाहिण सिखियमि हुन पकवान मां मां लाई ठाहिण सिखियमि लाईअ में तिरनि जी लाई मू मूरनि जी लाई ऐं मूङेरनि जी लाई ठाहिण सिखियमि खाजा बदामीन जी लाई ठाहिण सिखियमि खंड जी खंड वारी लाई ठाही गुण वारी बि लाई ठाही ऐं हिन खां अलावा मां मिठाईयूं ठाहिण सिकयमि सिंगड़ जी मिठाई लाइ ठाही मुहनथाल ठाहियो ऐं गुलाब जामून बि ठाहिया गुलाब जामून ठाहिया ऐं हुन खां अलावा मां नयूं नयूं भाॼियूं ठाहियूं पालक पनीर ठाहिया सन्ना पकोरा ठाहिया ऐं साई भाॼी ठाही बीह पटाटा ठाहिया त अलॻि अलॻि तरह जा चांवर ठाहिया पुलाव ठाहिया सुठियूं सुठियूं भाॼियूं ठाहियूं ऐं सुठा सुठा बिरयानियूं ठाहियूं वेज बिरयानी ठाही नॉन वैज बिरयानी ठाही शाही पुलाओ ठाहियो कश्मीरी पुलाओ ठाहियो ऐं सन्ना पकोड़ा बसर वारा पकोड़ा ठाहिया ऐं चङी तराह जूं मिठाईयूं ठाहियूं उन खां अलावा फुलका ठाहिया ऐं सतपुरा तरया गच तरया सभु सुठियूं सुठियूं सिंधियूं भाॼियूं ठाहियूं जीअं त करेला ठाहिया गिलोरा ठाहिया ऐं ॿियूं बि अहिड़ी सुठियूं भाॼियूं ठाहियूं मलाई कोफ्ता ठाहिया पालक पनीर ठाहियो हिन खां अलावा मां चङी तरह जूं भाॼियूं ठाहियूं सुठियूं सुठियूं भाॼियूं ठाहे खाधियूं ऐं मिठाईयूं ठाहे खाधियूं मिठाईयूं त अन गिनत ठाहियूंसीं असां हुन में मिठाईयुनि में मां वधीक त मूहनथाल ठाहियो मूङेरनि जी छा लाई ठाही तिरनि जी लाई ठाही हिन खां अलावा मां भाॼियूं ठाहियूं सुठियूं सुठियूं भाॼियूं ठाहियूं पकोड़ा ठाहिया सन्ना पकोड़ा ठाहिया बसरनि वारा पकोड़ा ठाहिया पकोड़नि जी भाॼी ठाहीसीं सिंगर जी भाॼी ठाही ऐं बियूं बि अहिड़ियूं सुठियूं सुठियूं भाॼियूं ठाहे करे मां पंहिंजे ॿारनि खे खाराईयूं